इंडिया दी इकानमी ऐ जेह्की ते जित्थै तक इंडिया दी गल्ल ऐ ते मिगी लगदा ऐ कि हून जेह्की इंडिया दी इकानमी ऐ बड़ी जैदा ग्रो कीती ऐ थोह्डे़ चिरै च पिछले थोह्डे चिरे च जि'यां साढे़ प्रधानमंत्री होरें बी आखेआ हा कि साढ़ी इंडिया दी इकानमी टाप पंज शैद टाप तिन्न च आई दी ते हून ओह् आखै दे हे थोह्डे़ चिरें च इंडिया नै टाप दो बिच बी आई जाना ओह्दे च कारण केह् ऐ हून एह्दे च मिगी लगदा जित्थै तक इंडिया दी जेह्की स्कीमां न ओह् इकानमी लेई गै न एह्दे बिच एह् बड़े सहायक न इंडिया दी इकानमी लेई ते हून जेह्की साढी बित्त मंत्री ऐ निर्मला सीता रमण इ'नें इं'दे कन्नै श्री नरेन्द्र मोदी होरे बड़ी शैल स्कीमां कड्ढियां जेह्दे कन्नै साढी इंडिया दी इकानमी बड़ी जैदा ग्रो कीती हून अजकल एह् चलै दा इंटरनैट्ट बैंकिंग चली दी ऐ फोन पेऽ गूगल पेऽ ते पेटीऐम्म बगैरा बड़े ऐप चले दे इं'दे बिच्चा लोग केह् करदे हून किश रखदे निं ऐ न बड़े घट्ट लोक कैश रखदे हून इंडिया च तुस चली जाओ कुतै बी कोई रेह्ड़ी आह्ला बी होग जेह्ड़ा गोल गफ्फे बेचै दा होग उ'नें बी रक्खे दा होना स्कैनर लाइयै पेमैंट करनी कि'यां फोनपेऽ कन्नै स्कैनर उप्पर पे करो स्कैनर स्कैन करो क्यूआर कोड ते पे करी ओड़ो हून तुसें गी सनां ते थोह्डे़ चिर पैह्लै में उत्थै गेदा हा बैंगलोर ते इत्थै साढे़ जम्मू कश्मीर च अजें घट्ट हा ते उत्थै में दिक्खेआ कोई बी बंदा ऐसा नेईं हा जिसनै स्कैनर निं हा रक्खे दा कोई निक्की मुट्टी रेह्डी आह्ला बी होग उ'न्नै बी स्कैनर रक्खे दा कैश उं'दे कश बड़ा घट्ट होंदा हा अगर तुस आखो भाई चेंज चेंज ऐ उं'दे कश पर ओह् आखदे भाई स्कैन करी ओडो स्कैन करियै देई ओड़ो पैसे इ'यां तुस आखगे पैसे जि'यां तुसें बी रपे दे गोल गफ्फे खाई ओड़े ते ते तुस स्कैनर उप्पर पेऽ करी ओडो ते अगर तुस बी रपे दे गोल गफ्फे खाई ओड़े ते सौ रपे दी चेंज उं'दे कश होंदी गै निं ऐ उ'नै आखी ओड़ना स्कैनर उप्पर पेऽ करी ओडो भाई आनलाईन पेमैंट चलदी उत्थूं तुस पेमैं ट करो फ्ही जाइयै कम्म बनदा एह्दी वजह् कन्नै केह् होआ दा कि कैशलैस्स होआ दा इंडिया सारे लोक लगभग फोनै उप्परै गै पेमैंट करी ओड़दे आनलाईन गै पेमैंट करी ओड़दे एस चीज भारत दी जेह्ड़ी इकानमी ऐ उसी बधाने दी बड़ी कोशिश कीती दी ऐ ते एह्दी वजह् कन्नै केह् होंदा कि कोई टैक्स निं चोरी करी सकदा पैह्लें लोक होंदे कि टैक्स बड़ा चोरी करदे हे टैक्स चोरी करी ओड़दे हे ते ओह्दी वजह् कन्नै कि'यां इंडिया दी इकानमी ग्रो करी क्यूंकि टैक्स चोरी होआ दा लोक आनलाईन पे करङन बैंक टू बैंक ट्रांसफर होई जाने सारी व्हाईट मनी होई जानी ते टैक्स बी चोरी निं होनां इस चीज नै बी इंडिया दी इकानमी ग्रो करने बिच बड़ी सहायता कीती दी ऐ